आमच्या गांवांन रेंव काडटात रेंव ही रातची काडटात एकाक सुमार काडटात आनी एक ते सकाळीं स परेन बंद करतात तेन्ना रेंव विकता पळय तेन्ना काळोकान ब्लॅकान विकप ती आनी विकून जाल्या उपरांत मागीर तें संक सुमार क्लियर जाता सगळें आनी आमच्या गांवान दर्या आसा त्या दर्यान नुस्त्याचो धंदो आहा लोकांचो नुस्तें मारूंक वयतात लोक ते बीन रातचेच वयतात आनी सकाळी सुमार सातांक आठांक सुमार येतात आनी नुस्तें घेवन बाजारांत वसोन विकतात आनी रेंवेचो म्हणल्यार धंदो वडलो रेंव काडून काडून विकून दर्या खोल केला आनी दर्यान आता पांच दूर पाकळी हे ना खूब खोल जाला ती एक माड भर खोल जाला दर्या आनी रेंव खुबे मेळटाले पयलीं तें खुबेय बंद जाल्यात रेंवे खातीर आनी रेंव काडून काडून खोल जाली म्हणून खुबें मेळना आनी खुबें बंद जाले